हमारे क्षेत्र में बहुत सारी टेक्नोलोजी है लेकिन पर शहर में अगर अब शहर में हवा चल जाती है तो भी वहाँ पर बिजली रहती है लेकिन हम लोग के क्षेत्र में अगर बारिश हो जाती है तो भी वहाँ पर बिजली नहीं रहती चार पाँच दिन से बिजली नहीं रहती है और अपनी जो टेक्नोलोजी है बहुत सही है ले अकोर्डिंग टू द शहर के लोग के लिए लेकिन गाँव में उतनी टेक्नोलोजी फेसिलिटी है नहीं अब जैसे यहाँ पर फार्मर लोग हैं उन लोग के पास टेक्नोलोजी अच्छी नहीं है वह लोग अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे और जो शहर के लोग हैं वे लोग आराम से अपना ऑफिस जाकर अपना सब कुछ जो उनको करना वह सब कर सकते हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स जो पोस्ट वग़ैरह होती है उसके लिए भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत रहती है अब माइन की खुदाई करने के लिए भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है ये सब सिर्फ शहर में ही रहता है गाँव की तरफ कुछ रहता नहीं है